हेलौ औ ए बे माइदांस्रि बासआ दागारि थु' बङाइगाव खारोनालाय बियो फुंनि पास्तानिफ्राय हजोंहाय फैनानै बेंथलाव नयथा साराय आदथासोआव मोनफैयो ओमफ्राय बेनिफ्राय थाङो आरो

ए दे नोंहा जेबो नङा बे माइदांस्रि बासखौ मोनाबाबो बेयाव थाइमयै थाइम अनेगथा बास दङ नों बेजोंबो थांनो हागोन आरो बास गैयाबाबो उयिंगारफोर दं उयिंगारफोरजोंबो नोङो दायरेग सापागुरिसिम थांनो हागोन दायरेग सापागुरि थु बङाइगाव नोङो हरै ट'ट'फोरजों थांनो हागोन आरो मोनथाराबा नोङो एमारजेन्सितारबा माबा जेन'बा नोङो अट'फोरजोंबाबो बेंथलनिफाय काजोलगाव काजोलगावनिफाय नोङो ओरै सापागुरि साफागुरिनिफाय दायरेग बङायगाव नों बेबायदि ससे ससे बाबो एमारजेन्सि थारबा गाखोनानै थांनो हागोन आरो बेबायदि औ बियो सादथायाव फैयो ओमफ्राय जुदि नोंनि थाइमखौ नोङो हास्लाबाबा फैनानै हास्लाबाबा नोङो दस्रा पेसेन्जार गारिजोंबो नोङो थांनो हागोन आरो बेबायदि सिस्तिम औ दे नोङो जुदि बै थाइमखौहाय नोङो माइदांस्रिनि थाइमखौ होस्लाबनो हायाबाबो नोङो बे दस्रा पेसेन्जार गारि एबोल लेभोल नालाय नोङो होसोनो हानाय थाइम बायदि नों एडभान्स ओंखारनानै फैदो ओमफ्राय नोङो गोसोबायदि थांदो आरो बेबायदिनो जायो

औ औ दे सोंहरनो हायो नोङो जेनबा मोजाङानो जादों नोङो सोंहरनाया ओमफ्राय नों गोसोबायदि नोंनि थाइम मथे नों थांनो हागोन आरो बेबायदिनो नोङो नोंनि माबा एडभान्स ओंखारनायनानै फैनानै थांबानो जाबाय नोङो सफैबानो मोनगोन मिथिबायना

औ औ दस्राजों थांनो हाबाय आरो नोङो मिनिबासफोरबो मोनो मेरला खारो नालाय आरो बिनि उनावहाय नोङो ओरै उयिंगार खारो आरो अट'फोरबो खारो मेरला आरो ससे हाथाराबा नोङो दस्राजोंबो थांनो हागोन आरो औ बेबायदिनो आरो दे होनबालाय नोङो नोंनि थाइमबायदि फैनानैहाय माबाबानो जायो दे औ दे दे दे